जी मैं रोहित कुमार बेगूसराय डिस्टिक से रोहित टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ

अच्छा आपको मोबाइल की रिक्वायरिमेंट है तो मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोन है और बहुत बढ़िया बढ़िया प्लान के साथ है और बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें सर्विस भी है सर्विस की बात करें तो कैमरे की क्वालिटी वॉइस की क्वालिटी गेम खेलते हैं तो फ़ोन हैंग कर जाता है तो वह सब प्रॉब्लम नहीं हो बढ़िया से वह किसी चीज़ को जूमिन कर सके कॉलिंग बढ़िया सी सर्विस हो सकती है उसका और प्लानिंग में बहुत चीप रेट में भी बढ़िया बढ़िया फ़ोन मेरे पास अवेलेबल है ऐसा नहीं कि कॉस्टली में ही आपको मैं यह सब सर्विस प्रोवाइड करूँगा आप देख सकते हैं कि मेरे पास बढ़िया बढ़िया कंपनी का फ़ोन है कुछ मेरे पास समसंग है वन प्लस भी है और मैटरोला का भी फ़ोन है मेरे पास वन प्लस तो है ही है बाद एप्पल का फ़ोन भी आप मेरे से ले सकती हैं एक सोनी भी है यह सब कॉस्टली थोड़े आए हैं अगर चीप रेट में जाइएगा तो आपको मिल जाएँगे मेरे पास से रेडमी है वीभो मिल जाएँगे जी यह सब फ़ोन मेरे पास अबलेबल हैं अगर आप चाहिए तो जो फ़ोन के लिए एडवाइस कीजिएगा मैं आपको व्यवस्था कर देखिए रेडमी फ़ोन बढ़िया है चीप रेट में फ़ोन यह आता है रेडमी की सर्विस आपको भी बढ़िया मिल जाएगी प्लानिंग भी थोड़ा यह बाक़ी तो एप्पल और वन प्लस की जैसी क्वालिटी नहीं है रेडमी की बट आप नहीं क्वालिटी इसकी बढ़िया स्टॉक भी मेरे पास के पास बहुत सारा आया और कैमरा के भी क्वालिटी ठीक है मतलब यह कह सकते हैं सामान्यतः यह है फ़ोन बढ़िया है आपके लिए जब आप वह उतना यूजेज नहीं कर पाइएगा तो यह फ़ोन आप यूज कर सकते हैं बहुत बढ़िया फ़ोन है यह आपके लिए आइए पन्द्रह हज़ार समथिंग अराउंड जाएगा आपको समझें आप चाहिए तो ई एम आई पर मैं इसको प्रोवाइड करवा सकता हूँ हाँ आप अगर चाहिएगा तो ना तो बढ़िया है तो फिर आप एक बेटर फ़ोन यह हो जाएगा आप चाहिए तो रेडमी यूज कर सकते हैं रेडमी भी बढ़िया फ़ोन है आप अगर ई एम आई पर लेना चाह रहें चाह रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने पड़ेंगे अधार पैन यह सब से मैं आपका सिबिल थोड़ा चेक कर लूँ उसके बाद में ये मोबाइल आपको प्रोवाइड कर दूँगा यह बढ़िया फ़ोन है आप जिस टाइप से बता रहे हैं उसके लिए बेटर फ़ोन है

ठीक है ठीक है